हॅलो आं बोय कसो आसा हय घट्ट आरे धाव्वेचो निकाल जालो मरे पयलो तुवें कितें जालें पास मरे आवय जिकलो मागीर आतां कितें करपाचें थारयलां हय हय आं आं हांव हें चित्तालो रे सायन्स घेवपाचें पण आतां एडमीशन खंय घेवपाचें हें पडलां म्हाका बरिशी कॉलेज खंय आसा म्हणटा तू

खंय चलता म्हाका तशें काय ना प्रा गो गोवरमेंटान मेळ्यार बरेंच जातलें प्रायवेटान ना जाल्यार मागीर प्रायवेटान वचपाचें आं आं आं आनी फिज बीन कितली आसता अशी टेन के ईयरली आं मागीर खंयच्या कॉलेजीक एप्लाय केलां आं गोवरमेंट कॉलेज हांवय थंय पयतालो हय हय केपें कॉलेजींत आनी खंय खंय कॉलेजी बीन आसात बरी अशें आतां थंय मेळ्ळें नाजाल्यार म्हणजे कोम्पीटीशन खूब आसा न्ही आतां सद्या म्हणून आं अशें आसा न्ही डॉनेशनाचेर मेळटा पूण आनी आता हांगां तर मेळ्ळेंच ना कांय चान्सच ना जाल्यार भायर खंय तरी पोवपाकच पडटलें न्ही मागीर भायर खंय तुका खबर आसा भायर खंय बरें मेळटलें अशें आं आं अशें आनी ओके आनी आतां हें आतां हें म्हजें इन्जिनियरींग पोवपाक गेलो जाल्यार इन्जिनियरींग आतां कितें डिमांड आसा आं आं अशें ओके आनी तुगे कशें चल्लां आं आं हय ओके चल बरें तर ओके बरें मेळया मेळया